हॅलो हय तर

हें फाल्यां हांव मातशे बिझी आसलें आमच्या चलयाचें लग्न थरलां म्हाका आतां होलसेल म्हाका होलसेल भाजी घेवंक जाय तुमचे कडेन कशी आसा घाल्या घाल्या घाल

घालुंया गिरायक पूण म्हाका मातशे कमी दरेन मेळपाक जाय सवाय अशी बरें म्हाल बरो जाय आं हें तशें ना हांव तुकाच गिरायक घालता न्हय हांव सोदून आनी कितें म्हाका खतखत्या खातीर सगळें सामान जाय अर्दो अर्दो कील सुरण घाल दुदी एक घाल बरो मोठो गांवठी आनी हाळवाच्यो मणल्यो घाल आनी हें दी हय त्यो एक कील पुरो एक कील पुरो हय पुरो हय आनी पणस आसल्यार घाल एक व्हडलो सो पणस एक आसल्यार घाल मातसो व्हडलो सो घाल मातशे फडी जाय न्हय सगळ्यांक इतल्या लोकांक पावूंक जाय सांगो घाल म्हसंगाच्यो संगो घाल म्हसंगाच्यो त्यो एक घाल शंबर रुप्यांच्यो शंबरूच हां घाल त्यो घाल चल बरें बरें फटयनाका आं फटयनाका बरेंच दी बरेंच दी आनी बरें केळीं घाल केळीं घाल थोडीं

पुरो धा आनी कितें बाकीचें आसा न्हय हय तर बरें आनी आनी चार वडय चार वडय आनी चार वडय आंबाडे व्हय तर आंबाड्याचें बरें जाता आंबाडे घाल शंबर आंबाडे घाल शंबर आंबाडे आनी कितें आसा आनी कितें आसा बटाट बटाट जाय तर बटाट घाल बटाट घाल दोन कील पुरो दोन कील पुरो बटाट बीट बीट थोडे गाजर घाल गाजर घाल आनी घोसाळीं आसा घोसाळीं आसा घोसाळीं ना ना हां मुळे जाय तर मुळे जाय मुळेच घाल मुळेच घाल आनी नाभ घाल नाभ घाल नाभ आसल्यार घाल चार आनी रेट बी सारकी सांग हां चड सांगशी बरें बरें बरें बरें बरें